जी हाँ मैंने भी अनेक प्रकार की क्लाइमिंग में जैसे बर्फ पर चलना मोलिंग आदि की कोशिश की है और भी पारंपरिक योग्य की तुलना में बहुत ही अलग हमने करने में बहुत जो की में तथा क करते समय जान जाने का भी क्योंकि मैं उस हमारी जान भी जा सकती हमारी मृत्यु हो सकती है इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक से तथा इसे करने से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है तथा ट्रेनिंग ही हमें यह मजबूत बनाती है तथा आगे बढ़ने आगे रोप क्लाइमिंग जैसे पेड़ पर चढ़ना पहाड़ो पर चढ़ना बर्फ पर चढ़ना इसके लिए प्रेरित करती है तथा अनुभव अनुभव ही काम आता है